हमारे गाँव के में परिवारों के बीच के विवाद को दो ढंग से सुलझाया जाता है पहला जो हमारे घर पर होता है तो हम लोग घर मेंमघर घर के मेंबर लोग सुलझा लेते हैं अगर छोटा हुआ विवाद तो अगर बड़ा हुआ तो भी हम लोग सुलझाने की कोशिश करते हैं अगर दोनों मेंबर राज़ी हो जाएँगे तो एक ही बार में विवाद सुलझ जाएगा अगर अलग नहीं राज़ी होंगे तो हम लोग को के बड़े लोग बुज़ुर्ग लोग को बुलाना पड़ता है तो फिर वो लोग सुलझा देते हैं विवाद को फिर अगर विवाद में किसी को दंड देना हो तो बड़े बुज़ुर्ग लोग का दंड वो लोग मान भी लेते हैं और कोई कोई विवाद को छोटे बच्चे भी सुलझा देते हैं मेरे गाँव में गाँव में के मेंबर लोग दो लड़ाई करते हैं उस में छोटा बच्चा भी कभी कभी सुलझा देता है बात को इसी लिए छोटा बच्चा हो या बड़े बुज़ुर्ग लोग जो होंगे सब सुलझा देते हैं ये बात को और गाँव में ज़्यादातर बड़े बड़े बुज़ुर्ग ही सुलझाते हैं विवाद को क्योंकि मेंबर लोग दो जिन में लड़ाई हुआ वो लोग नहीं सुलझा पाते हैं

अगर सुलझा लेना तो ज़्यादा ही बेटर होता है उन लोगों को पैसा भी देना पड़ता है बड़े बुज़ुर्ग लोग को आने काफ़ी जैसे ग्राम पंचायत होगा वो सब आते हैं घर पर और सुलझाते हैं तो अपने घर पर ही सुलझाना सही होता है घर की घर की बात घर ही में रहना चाहिए बाहर नहीं जाना चाहिए तो ज़्यादा बैटर होता है और घर ही में सुलझ गया तो सही है बाहर जाएगा तो सब बुरा ही समझेगा है ना तो बुरा नहीं करने का घर ही पर सुलझा लेने का विवाद